जी हमें बहुत सारे पर्यटक स्थात साथ स्थानों पे गया हूँ जैसे कि लखनऊ बनारस इलाहाबाद मैं लखनऊ अपने बड़े भाई के साथ गया था लखनऊ हम लोग इंटरसिटी से गए थे और इंटरसिटी में आराम से पहुंच गए हम लोग लखनऊ सुबह साढ़े दस बजे फिर वहाँ से मैंने मैं अपने भय्या के क्वार्टर में रुका फिर हम लोग शाम को वहाँ से घूमने के लिए निकले तो अंबेडकर पार्क गए ज्ञनेश्वर मिसरा पार्क में गए और फिर वहाँ हम ने फुल्की उल्की फुल्की खाया और फिर वहाँ से हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए और लुलु मॉल में हम लोग गए बहुत सारी सॉपिंग किए और वहाँ मतलब बहुत सारे बहुत मज़ा किया लखनऊ में पेंटिंग बनाने के लिए गया था मैं अपने ज़िले सोनभद्र के एन टी पी सी की तरफ़ से गया था पेंटिंग बनाने के लिए मैं गया हालांकि फर्स्ट नहीं आ पाया लेकिन उस में कंपार्टमेंट में था उस में से मुझे चार हज़ार रूपये इनाम मिले एक बैग मिला और चॉकलेट्स मिले और आने जाने का भाड़ा एन टी पी सी की तरफ़ से था और वहाँ पर रहने का खाना खाने का सब कुछ एन टी पी सी ने दिया तो और मैं जब बनारस गया था तो बनारस में अपने मम्मी और पापा के साथ गया था वहाँ जा कर हम ने गंगा स्नान किया बोट पर बैठ कर घाट के उस घाट पर गए गंगा उस पर और वहाँ पर बत्तख को दाना खिलाया और वहाँ बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा किया और वहाँ के साधुओं से मिला उन के आशीर्वाद लिए उन से अच्छी बातें सीखी और फिर वहाँ से हम ने कुछ सामान ख़रीदें एक समान गंगाजल ले कर अपने घर आए और अपने आस पड़ोस में वहाँ के प्रसाद को सभी को बांटा और अच्छे से वहाँ बनारस घूमें लखनऊ घूमें और ख़ुब अच्छा लगा